खरें सांगपाचें म्हणल्यार माजरां आनी कुत्रे हांचे कडल्यान हांव सात गांव पयस खरेंच खूब भंय दिसताली पूण एक दीस असो आयलो की म्हज्या भावान स्कुलांतल्यान येता आसतना एक ताका पेटो सांपडलो म्हणून तो ताका घेवन घरा आयलो जाल्यार म्हजी मम्मा माजर म्हणल्यार ती सामकी पिशी सामकी म्हणजे सामकी तरी सुद्दां मम्मान ताका पेट्याक घरांत घेतलो ताका न्हाणयलो खंय आनी तेदो म्हणल्यार हांव पावलें घरा म्हाका सामको भंय दिसपाक लागलो म्हणजे म्हाका ताजे कडल्यान पयस व्हरात जावं ताका म्हजे कडल्यान पयस व्हरात ताका म्हजे कडेन दवरूं नाकात जालें अशे कशे दीस गेले हांव ताजे कडल्यान पयसूच रावतालें बाबा पूण तोच येवन म्हाका सामको असो तेंकप जावं जीब लावप अशें करून करून सामको नकरे मारून दाखयतालो जाल्यार अशीच करून म्हाका ताची ओड लागली आनी तो खरोच म्हजो खूब फेवरेट जालो आनी आतां ताका हांव सामकें मम्मा सुद्दां ताका इतली बरी करनाशिल्ली तितलें हांव ताका बरें करपाक लागलें अशेंच करता करता थोड्या दिसांनी त्याच म्हयन्याचे दीस आशिल्ले म्हज्या भावाक परतो एक फोन आयलो की आमच्या घरांत एक बुकलो आसा धाकटें एक दोन तीन दीस आठवडे कितें तरी जाल्ले खंय ताका व्हरता तूं काय ना आतां सांग आपल्याक म्हणून आतां मम्मा म्हजी माजर म्हणल्यार पिशी म्हणजें म्हज्या भावान ताका हयच म्हणलें म्हणटकच म्हाका म्हणपाक लागलो चल गो दीदी या आमी ताका घेवन येवया हांवें म्हणलें पळय म्हाका म्हणलें तांचो भंय दिसता तूं फाटल्यान घेवन बसतलो हांव फुडें गाडी चलोवपाचें जाल्यारूच हांव येतां नाजाल्यार हांव बाबा तुज्या वांगडा येना म्हणटकच भाव म्हणपाक लागलो बरें चल या घेवन येवया ताका आमी जाल्यार गेलीं आनी थंय वयतकच हाणें तर केलें कितें सगळें परतयलेंच म्हजेर मागीर म्हणलें बरें घेतां हांव ताका पूण म्हाका बॉक्स तरी कितें दी ताका घेवपाक अशें नुस्तें हातींत घेवन ताका हांव बसपाक शकना म्हाका जाल्यार भंय दिसता म्हणून ताच्या फ्रेंडान एक बॉक्स दिलें आमच्या हातींत आनी ताका तातूंंत घातलें आनी हांव ताका फाटल्यान घेवन बसलें म्हणल्यार हें वाटभर म्हाका सामको जीव सामको कासावीस अशी इतली भंय दिसताली म्हाका की म्हाका वयर पळोवन पळोवन म्याव म्याव म्याव करत आशिल्लें घरा पावलीं एकदांची मागीर खंय मम्मा सामकी ताका घेवन नाचता तातूंत तो कुत्रो आसा ताकाय घेवन नाचता आनी तोवय उमेदीन आमगेर दुसरें कोण तरी आयलें म्हणून हरशीं पळोवपाक गेलें जाल्यार माजरां आनी कुत्र्यांचें कशेंच पटना अशें हांवें तरी खूब कडेन पळयलां पूण आमचें तशें ना आमच्या घरांत हे दोगूय सामके गूड फ्रेंड्स सामके एकामेकां शिवाय कशेंच जायना हांचें करून करून हें माजरय म्हज्या सामकें ओडीक लागलें येवन अशें माथ्याचेर न्हिदप केंस ओडप रातचें गळ्या कडेन येवन न्हिदप करून करून ताचेरय मोग करपाक लागलीं पूण म्हज्या पेट्या इतकें न्हय हां जाल्यार आमी तांकां नांवां दवरलीं म्हज्या पेट्याचें नांव बुनी आनी म्हज्या माजराचें नांव बोफी अशींच वर्सां गेलीं तर करून करून भायर एक गांवटी पेटो म्हणल्यार जाचो एक भुरगो जालो पेटो जालो तांगेर तर ती आवय आशिल्ली ती म्हजे मम्माक सामकी अशी येवन सांगताली कशी की बाबा आपल्या येवन भुरग्याक पळय सदां येवप मम्माच्या तोंडाक पळोवप आनी अशें वयताशें करप म्हणल्यार तूं आपल्या फाटल्यान यो अशें म्हणटात पळय न्हय तशें सो एक दीस खंय मम्मा ताज्या फाटल्यान गेली आनी पळय जाल्यार इतलो क्यूट थंय सामको पप्पी आशिल्लो ताका खंय हात सुद्दां लावपाक दिलो हरशीं पळोवपाक गेल्यार पेटे आसतात पळय न्हय ती आवय आपल्या भुरग्याक केन्नाच हात लावपाक दिना खंय पूण हाणें हात लावपाक दिलो म्हणटकच मम्मान ताका वयर खाक्यांत घेतलो आनी हो सामको बरो खेळटा ताकाय घेवन आयली भितर घरांत आनी मागीर आमचे हे दोगूय पयलींचे आसले तेवय ताजे बरोबर खेळपाक लागले खंय जाल्यार हांव दुसरे दिसा हांव नाशिल्लें घरा दुसरे दिसा हांव परतें आयलें घरा तेन्ना सगळे सामके नाचून नाचून आयले सगळे व्हरपाक म्हाका भितर मागीर ताजीय ओड लागली तेन्ना ताका आमी नांव दवरलें कोको काळो किट्ट आसा आजूनय मस्ती खूब चल्ल्या पूण आसा आमचें सगळें सारकें मात्शे त्रास जातात पूण काडटात कशे कशे अशीं हीं आमची सगळीं जनावरां घरांत आशिल्ली